हैलो आब की हाल चाल ठीके छै सभ ठीके छै सुनलियै गाँवमे मतलब कतौ अथी शादीसभ होयि छै की सभ होइ छै की व्यवस्थासभ छै हमहुँ गेल रहियै सभ व्यवस्था तऽ बढ़िऑं हमरा तऽ बड़ बढ़िऑं लागलै सभ बढिये रहलियै एतय बढ़िऑं गीत लोकगीतसभ गाबै रहै बहुत बढ़िऑं सभे रहै सभ किछो सभ लोकगीत गाबै रहै शादी विवाहमे मुरनसभ छलैह सभ बढ़िऑं रहै सभ कुछ बढ़िऑं आर सभ गाबै रहै सभ किछु भेलै र अहुँ गेलियै र आओर की लोकगीत सभ होइ रहै डान्स सभ होइ रहै खाना पीना सभ तऽ ठीके रहै सभ किछु ठीके डांस टांस बढ़िऑं व्यवस्था रहै एतय आवाज़ नहि छै हँ सभ कुछ बढ़िऑं मिठाईयो सभ रहै सभ किछु रहै बढ़िऑं हँ देखितौ तऽ बढ़िऑं लागलै गाबयसँ तऽ बढ़िऑं रहै हँ बड़ बढ़िऑं लागैत रहै बड़ बढ़िऑं सुनय सॅं तऽ बढ़िऑं लागै रहै हमहुँसभ गेलियै र बढिये लागलै सभ किछो हँ खेलियै र हँ खाना खेलियै र ठीक अछि